جی ہاں بہت سے لوگوں کو اپنی کمیونٹسی سے باہر سفر کرتے وقت امتیازی سلوک یا تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تجربات مختلف شکلوں میں سامنے آ سکتے ہیں جیسے کہ ثقافتی فرق زبان کی رکاوٹ مذہب

جہاں ثقافت رسم و رواج یا زبان مختلف ہو تو وہاں بعض اوقات مقامی لوگ اجنبیوں کے ساتھ تعصباتی رویہ اپناتے ہیں اس کا اثر اس شخص کے ساتھ تعصباتی اس اس کا اثر اس شخص کی ذہنی اور جذباتی حالات پر پڑ سکتا ہے کچھ لوگ سفر کے دوران نسل پرستانہ یا مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک کا سامنا کرتے ہیں جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے تعصب کا ایک عام پہلو زبان بھی ہے اگر کوئی شخص ایسی جگہ سفر کرے جہاں اس کی مادری زبان نہ بولی جاتی ہو تو بعض اوقات مقامی لوگ اس کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتے اور اسے کمتر محسوس کراتے ہیں یہ تجربات نہ صرف سفر کے دوران پریشانی پیدا کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے درمیان دوریاں بھی بڑھاتے ہیں ایسے حالات میں صبر اور سمجھ بوجھ سے کام لینا ضروری ہوتا ہے کمیونیکش نکیشن کو بہتر بنانا اور ایک دوسرے کے رسم و رواج اور ثکافتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا تعصب کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیا آپ نے خود کبھی کسی سفر میں ایسے تعصبی یا امتیازی رویے کا سامنا کیا ہے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کیا آپ کے تجربے کا تجربات کیسے رہے ہیں اور آپ نے ان حالات کا کیسے سامنا کیا ہے